ہماری کمیونٹی میں سب سے جس میں لوگ ہم جمع ہوتے ہیں وہ عید الفطر عید الفطر ہے اس میں ہم کافی لوگ جمع ہوتے ہیں اکٹھے ہم نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں اور نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں ہم دعوت ایک ساتھ ہم کرتے ہیں وہ ہم اس دن ہم بہت مستی کرتے ہیں وہ دن ایک خوشگوار ہمارا دن ہوتا ہے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے ہمارے لیے اس سے ہم ایک دوسرے مطلب آپس میں گھر جاتے ہیں ایک دوسرے کے مبارکباد دیتے ہیں اپنے اپنے خاندان میں گھر میں جاتے ہیں یہ مبارکباد ہمارے دو دن ہوتے ہیں یہ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ جس میں ہم یہ دونوں بہت خوشگوار دن ہوتے ہیں ہمارے اور خوشی کے دن ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں اور اپنے بڑے لوگوں کو مطلب ان سے سلام دعا مطلب بہت چیزیں ہماری جو ان سے رہتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خوشگوار دن رہتا ہے ہم اور جو ہمارے الگ جو ہمارے غیر مذہب لوگ ہیں ہم انہیں بھی ان ان پارٹیسپیٹ کراتے ہیں ان میں کہ ہم انہیں بھی مبارکباد دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے جیسے ہی رہیں مطلب بہت ہم اس میں ایک دوسرے کو مبارکبار دیتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے دن کو خوشگوار بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوشی وہ کرتے ہیں